अठ हज़ार अठ सौ पंजवीह नव लख नव हज़ार नव सौ पंजाह सत हज़ार सत सौ चालीह पंज लख पंज सौ पंजाह सत लख सत हज़ार सत सौ टीह